भारताव नायोब्ला जायगा लायै जायगा ओनसोल लायै ओनसोल जानाय लोंनाया आलदा आलदा जायो जेरै आसामाव ओंखामखौनो बांसिन जायो पानजाबाव रुति जायो साउट इण्डिया याव नायोब्ला दसा बांसिन जायो आरो जोंनि ओनसोलाव मुंदांखा दिसफोरा जाबाय अनला दाव सबाय साम' नार्जि अमा आरो बिदिनो नाफाम जानाय बायदि बायदि जानायफोरा जोंनि ओनसोलाव जायो आरो मस्लाफोरखौ जोङो बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलायफोरखौ होयो ओरैनोथ' नोरसिं बिलाय गंगार दुनदिया बेफोर जोंनि ओनसोलनि ओनसोलावनो मोननाय बेफोरखौनो जोङो मस्ला हिसाबै बाहायो